ओह्दे शा बाद जेल्लै में दिक्खेआ के ओह् जेह्ड़ियां कताबां हियां ते उं'दा जेह्ड़ा हालत ही ओह् शैल नेईं ही थोह्ड़ी बड़ियां चीज़ां हियां जेह्ड़ियां नुहाड़े च मिसप्रिंट हियां ते उद्धरा मेरा जेह्ड़ा एक्सपीरियंस थोह्ड़ा होर बी जादा खराब होई गेआ